आंनि देरसिन लोगोआ जाहैबाय सोलोंथाय सोलोंथायजों माखासे माने दानि जुगाव थांनानै थानोब्ला सोलोंथायखौनो देरसिन होनना खालामनानै लानांगौ सोलोंथाय गैयाब्ला माखासे माने दानि जुगाव खाना बायदि सोलोंथायनि गेजेरजोंसो जों माखासे दावगालांनो हायो आरो बयजोंबो सिनायजानो हायो गुबुन मोनसे दावबायनो थाङोब्ला सोलोंथायखौनो जोङो लाग्रोनांगोन सोलोंथाय गैयाब्ला दानि गोनोखोआरि मुगायाव आन्दायनानै थानाय बायदिसो मोनो जायहा सोलोंथाय गैया बेहा माने हारसिं आरो सासे खाना सुबुं बायदि जायो मानो होनोब्ला न'निफ्राय ओंखारब्लानो जोङो माखासे सोलोंथाय गोनां मानसियासो मेगन गुनु मानसियासो माने नायनानै दावबायनो हायो आरो गुबुन सुबुंफोरजों सोलोंथाय गोनां मानसियासो रायज्लायनानै माखासे समाधानखौ माखासे आयदाफोरखौ समाधान खालामनानै लानो हायो दानि जुगाव माने देरसिन गोहोआनो सोलोंथाय बिजोंआनो आरो जाय सोलोंथाय गैया बेहा माने दावबायनो आरो माने गुबुनजों सिनायजानो थाखाय बियो सासे नोरजिया बायदि दानि गोनोखोआरि मबाइल जुगाव सोलोंथायखौनो गोनांसिन जाना फैयो नोंनि मुवा बेसाद बायनायावबो मबाइलनि गोनांथि दङ मबबा मोनसे प्रडाक्ट्सफोरखौ बिहरनो थाखायबो जोङो नेट मबाइलनि इन्टारनेट जुगै बिहरनाय बेफोर आयदायाव जाय सुबुङा माने सोलोंथाय गैया बियो बिहरनो हानाय नङा आरो मबाइल इन्टारनेटफोर बाहायनायावबो माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जानाङो सोलोंथायखौनो माने जायहा सोलोंथाय दङ बियो गुबुन गुबुन बिथिङाव दावगालांनो हागोन आरो माखासे गावनि थांखिफोरखौबो मोनफुंनो हागोन बेनि थाखायनो आं सानो माने सोलोंथायानो देरसिन गोहो बिनि थाखायनो बयखौबो सोलोंथाय लानायखौ आं खावलायनो लुगैयो